हेलो बाढ़ एलो छलै तऽ की की परेशानी भेलै बाढ़सँ बहुत परेशानी भेलै उपजाओ नहि भेलै धान कऽ सीजन छलै अभी तैं कि धान हैतियै गृहस्थ सोचै छलै धान हेतै फसल तऽ धान लगेने छलै बाढ़ पानि डुबा कऽ डूबेला कऽ बाद जे छै सब गृहस्थ सोचै छै आब की करलो जाए धानो डूबिये गेलै बाढ़के स्थिति एनहो खूब गंभीर छै हँ पानि भागलो नहि छै अभी छेबे करलै जाहिसँ कि डूबी दहा गेलो छै पटुवा डूबी गेलै केला डूबी गेलै सबचीज डूबी दहाए गेलै पानि निकललो नहि छै समस्या गंभीरे छै किसानके भी हँ पानि सुखतै तबे फसल लगतै अगर धान डूबिये दहाए गेलै तऽ धान नहिए ने हेतै आब मक्कइये ने लगतै अच्छा मक्का लागतै गेहूँ लगतै दाल दलिहन जे छै सब लगते सबचीज लागतै फेन खाद्य पानि ओकर कमैनी रोपना बुनना सब छै खाद्य पानि देना छै मट्टी चढाना छै मट्टी लागतै खाद्य लागतै पानि लागतै सबचीज लागतै बाढ़के स्थिति तऽ एहिना गंभीर छलै यही कि नहि धान होलै नहि पटु होलै धान पटु केला ई किसानके अभी बहुत घाटा छै सब्जी सबमे लोस हो गेलै सब्जी सब महगा बिकाए लगलै बाढ़के वजहसँ सबचीज डूबी दहाए गेलै आदमीकेँ खाए लऽ अखनि नहि सब्जी हरा मिलै छै ओहिनो जे कनीटा सुखा रुखामे छै लगाबै छै तऽ वही आदमी सब कऽ राहत छै खाए पियै छै नहि तऽ बहुत गंभीर समस्या छै बाढ़ पानि एलाके बाद जे छै घरो सबमे बाढ़ पानि घुसि घुसि जाय छै एने ओने इसीलिए बहुत गंभीर समस्यासँ अखनि बिहार गाँव जे छै बहुत स्थितिसँ गुजरि रहल बाढ़ एलाके बाद जे छै गंभीरे हालत ने छै पानि आबि गेलै सबचीज दहा गेलै आदमी कऽ साधन नहि छै आखिर की करतै सोचऽ लऽ पड़ै छै